साढ़ी डोगरी भाशा जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी खास भाशा ऐ जेह्ड़ी इस भाशा बिच बोलने दा जेह्ड़ा तरीका ऐ मतलब जेह्ड़े साढ़े डोगरी लोक न ओह् बड़ी बड़े तर्क नाल बोलदे नै एह् इक स्हाबै दी बड़ी घैंट ई बड़ी